हम बेगूसरायके रहैवला छिए हमर घर बेगूसराय जिला भेलै आओर गाम रमदेवी लभैचक भेलै बेगूसरायमे बड़ा सुन्दर बेबस्था छै रेलवे स्टेशन छै सरकारी अस्पताल छै अनेक रङ्गके डाकटरके क्लिनिक छै बजार बहुत अच्छा बेगूसराय बजार बहुत अच्छा छै सबकिछु बेबस्था छै रहन सहन महौ माहौल भी बढ़िआँ छै बेगूसरायके बहु उँ बेगूसरायमे रहै सहन बहुत अच्छा छै क्लिनिक बहुत छै उँ सरकारी अस्पताल छै घु रेलवे स्टेशन छै अनेक रङ्गके बेबस्था छै कोई चीजके बेगूसरायमे दिक्कत नहि छै बेगूसरायमे बहुत अच्छा सहन सहन बेबस्था बहुत अच्छा छै तब एतने छै जे बेगूसरायके बगलमे गाम मार्केटमे तनि दिक्कत छै आओर कोई चीजके दिक्कत नहि छै बेगूसराय जिला बहुत अच्छा छै बहुत सुविधा छै बहुत सबपर अथी कएने रहै छै कोई चीजके दिक्कत नहि छै आब सबजी मारकेट छै सबजी महगा सस्ता सबकिछु मिलैत रहै छै बेगूसरायमे कपड़ा अनेक रङ्गके मिलै छै सब ढङ्ग सब बेबस्था ठिके ठिके छै कोई चीजके दिक्कत नहि छै बच्चाके अस्पताल अलग छै महिलाके अलग छै गरीबीके अलग छै सरकारी अस्पताल अलग छै